हीअं त असांजी सॼे वल्ड में घणा ई देश आहिनि पर मुंहिंजो जेको मनु मोहींदण देश आहे उहो मुंहिंजो आहे इंग्लैंड मां पंहिंजे हिकु दफ़ो सप पंहिंजो सुपिनो पूरो करण लाइ इंग्लैंड वञणु पियो चाहियां जिते मूंखे हुन जी आबहवा रहणु करणु ऐं हुतां जो खाधो पीतो मां हिकु दफ़ो महिसूसु करणु पियो चाहियां ऐं ऐं घटि साण साण हुतां जी जेकी पढ़ाई जो हिकु पिण अलॻि रूप आहे उहा मां हुननि खे ॾिसणु पियो चाहियां मां हिकु सुपिने जे रूप में इहो हिकु ठाने वेठो आहियां की मां ईंदड़ कॾहिं न कॾहिं मां इंग्लैंड ज़रूरु वेंदुसि ऐं पंहिं सुपिनो पूरो कंदुसि